नोंथांनि दखानाव नोंथांनि दखानाव सा मोनगोन नामाब्रा आंनो नांनायाथ' नांगौमोनलै एसे बुर्जा माने अवादार होनो सानदोंमोन आरो आं बे हम दिलिबारि होनायनि केपासिथि दं नामा हरनायनि नंगौना हम दिलिबारियाव हरनोहायोबा मोजां जागौमोन एसे सिपेसोलि सिपेसोल नांथारगौलै नांनायालाय औ औ साहाखौबा माबायदि खालामोब्रा नोंसोरबा नोङा नोङा साहाखौबा नोंसोरबा माबायदि खालामो

मोजांना बिराद से बुर्जा नांगौ जादोंमोनलै आंनो हम दिलिबारि होनो हायोबा मोजां जागौमोन थांनानै लाइलायोबा एसे दिगदार जानसैना आंहा दाथ' आंहाथ' एसे थांनो नों जुदि हायाबालाय आरमाथो उफायबाव जों थांनानै लायनांसिगोन ना साहाखौथ' मोजां मोनथारोना नोंथांनि दखानाव लोंनानै मोजांमोनबाथ' लायबाय थानाय जागोनलै नोंथांनि दखानाव एसे बुर्जा आंनोथ' एसे बुर्जायानो नांखागौ ए आंना मानसिबो एसे फैदों नालाय आं एसे अवादार खालामनो सानदोंमोन आरो साहाखौ नोंग' होमब्लाथ' बेब'स्था खालामनांसिगोनलै लायनोना बा नोंनि दखाना बेसे गोजान जायोब्रा जोंनिफ्रायलाय बोर बबे साद जोंमोनलाय दखाना नोंना आदसा बे ओरै सानजा सायेदना ना औ होनबाथ' थांनांसिगोन ना जेबोथ प्रब्लेम जानाय नङा ना थांनानै लायबाबो ओरैनो माबाफोरखौ हरगोनदा यै मा होनो बरथनफोर सोनानै हरगोनदा औ माने खाब खाबफोरखौबो हरफानांगोनदै औ दे दे दे होनबालाय दे थांगोन दे